हमारे करौली ज़िले में बहुत ही मनोरंजन की गतिविधियाँ हैं जैसे है खेल है पार्क है और सिनेमा हॉल है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं तो हमारे जो बाग बगीचे होते हैं उनमें जाने के लिए लोगों से भुगतान नहीं लिया जाता लेकिन सिनेमा हॉल में भुगतान लिया जाता है मुफ़्त में नहीं जाने देते भुगतान लिया जाता है हमारे यहाँ पर गणेश मंदिर है और कृष्ण मो राधा मोहन की मू राधा मोहन केला देवी का मंदिर है और राधा मोहन जी का मंदिर है और स्विमिंग पूल भी है तो बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ पर है मनोरंज जगह हैं देखने के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं